दक्षिण भारताचें जेवण म्हटल्यार आमचें शीत आनी कडी म्हटल्यार कडी म्हटल्यार नुस्त्याची जी आमी करतात नुस्त्याची कडी तातूंत सोय घालतात सोय कांदो एज पर नुस्तें नुस्तें तुका कशें कसलें तुका मेळटा तें नुस्त्या प्रमाणे आमी भितर सगळे इन्ग्रिडियंट्स घालतात जे कितें कांदो सुकी कोथंबीर आनी मागीर मसालो मिरसांग सगळें सगळें घालून करतात इव्हन आमी आतां आमचें आबंट तिखट जें आमी करतात नुस्त्याचें तें मागीर पातोळ्यो ज्यो आमी चडशे चवथ आसता चवथीचे टायमार करतात पातोळ्यो आमी करतात हें तेचें एक पान येता पातोळ्यांचें ते पानार आमी थापतात आनी मागीर ती उकडपाची मागीर सान्नां मागीर एक खोले आमी कित तरी म्हणटात अशें सो तितूंत तितूंत अशें करतात की आमी हें घेता पय पंचखाद्य सोरी दोणें दोण्याची जी पानांची केल्लें उरता कप कशें तातूंत ते सायडीन लावन सगळें लावून आमी उकडपाचें सो ते उकडून उकडून जातकीर खावपाचे मागीर आमी करतात दाळ मागीर आमी कडी एक करतात आमी जी धंय धंय यूज करून कडी करतात जी आबंट आसता सो ताकाय बी आमी कडी म्हणटात मागीर सुंगटाचें मागीर हाचें रशाद रेशाद बांगडो म्हणून तितूंत आमी बांगडो सो तें नुस्तें तितूंत आमी न मसालो करतात तिखट म्हटल्यार सगळें लसूण आलें मिरसांग सगळें पीस करून तो आमी नुस्त्याच्या म्हटल्यार जे कट कटीड एरिया आसा तितूंत घालता मागीर आमी कितें करताता आमी चवथीक मोदक करतात सो दीस इज ओल्सो इन साउथ इंडियन फूड ओल्सो इन दीस ऑकेझन स्पेशियली यूज्ड यूज करतात केळीचीं पानां केळ केळीबियां आनी बनाना सो बनाना बनाना लिव्ह्स सो ते केळीचे पानार जेवपाची वेगळीच मजा कारण आमी आमचे कसलेच सण परब आसले की आमी केळीच्या पानारूच जेवतात जशें की चवथीक अशें दिवाळेक सुद्दां फोव खातासतना मागीर केरळा अशें आसता की केळीच्या पानार तीं जेवतात आडवें पान लायतात उबें पान लायनात आडवे पानार जेवतात कारण आडवे पानाचेर चड स्पेस मेळटा जे कितें करतात तें सारकें तेचेर घालपाक मेळटा सो नेक्स्ट इज

तांची बॅम्बू बरी आसता टेस्टी मागीर आमच्या तशें गोंयांत खूब जाणागेर जे आमची धनगर कम्युनिटी आसा तितूंत तीं अशें करतात की मटन तें बीन मोस्टली अशें कोण करनात भायर जशें हांगा करतात खंय हांगा इन हांगा करतात मटन बी तशें सो मटन हें आमी करतात अशें म्हणटात पय राखण आनी देवाक देवाक राखण अशें आसता की ते टायमार थोडीं लोक बोकडी डेट इज गोट मारतात आनी तेंचें मटन करतात सो आनी आनी कितें करतात म्हटल्यार गोंयांत साखरभात सो इट इज अ स्वीट गोड सो साखरभात हो आमचो आसताच देवळांनी असो कितें अशें लायक बारसो बी अशें कितें आसता साखरभात आसताच मागीर आमी करतात नाचण्याची भाकरी नाचण्याची भाकरी खूब पयलींसान करतात म्हटल्यार ऑल्डन डेज आनी आजून पऱ्यांत करतात आनी आनी हें करतात कितें सांग आनी कितें करतात हें पिटी पिटी म्हणून एक करतात सो इतून एक नाचण्यांचें आसता